मुण्डन एक तरहसँ हमरसभके एकटा मैथिल धर्म छियै मुण्डन उपनयन विवाह ईसभ हमरसभके मैथिल धर्म छियै मुण्डन हमरसभके होइत छै बहुत धूमधामसँ बहुत अथीसँ होइत छै बहुत विधि विधानसँ होइत छै बहुत कुल देवतासभकेँ मनायल जाइत छै तहन हमरसभके मुण्डन होइत छै आ उपनयन उपनयन हमरसभके एकटा जकरा कहैत छियै ने अहाँसभ पण्डित ओ पण्डित बनयके एकटा हमरसभके एकटा अथी छियै उपनयन भेल तहने अहाँ पूरा सही तरीकासँ ब्राह्मण भेलियै बूझि गेलियै तऽ उपनयनमे हम इएह कहब बहुत विधि विधानसँ बहुत खर्चा कए कऽ हमरसभके उपनयन होइत छै विवाह विवाह हमरसभके विवाह विवाह हम की कहब विवाह हमरसभके इएह होइए